हमरा सबके जे फसल अछि ताहिमे गहूँम जौ मकइ आलू एहि सभक फसल अछि जाहिमे हमरा सभके जे छै से एकटा घोरपरास कहै छै जकरा हमसब नीलगाय कहै छियै किछु जगह घोरपरास ओकरा कहै छै बनसुगर भेल बानर भेल ई सब जे छै से हमरा सभक फसलके जे छै से बेसीतर नुकसान करै छथि जेना आमके फसलके टाइम अबै छै तऽ बानर सब जे छै से ओकरा अहाँके भयंकर नुकसान करै छै जेना अखन गेहूॅंम दलहन तेलहन सभक फसल छै ओकरा ओ नीलगाय जे छथि से नुकसान करै छथि आलू सबके जे छै से ओ जङ्गली सुगर अहाँके नुकसान करै छथि हमरा सभके ओहन ढङ्गगर कोनो व्यवस्था नहि अछि जे एहि जानवरसँ फसलके जे छै से सुरक्षा कयल जाय तऽ हमसब तात्कालीन जे छै से किछु पुतला कतौ कतौ गाड़ि देलहुॅं किछु गृहस्थ एहन छोट मोट छथि जे अपन बाँसके ढेरा तेरा देलथि या किछु आदमी छथि जे नीलगाय सबके जेना डर होइ छै या कतौ रस्सी तसी टाङ्गि देलक तऽ ओहिमे नहि गेल ओ रस्सी देहमे भिरल तऽ साइड भऽ गेल तऽ ओ सभ जे छै से कए कऽ हमरा सभक जे छै से फसलके जे छै से नुकसानके जे छै से बचबैके कोशिश कयल जाइ छै लेकिन बचि नहि पबै छै एहि दुआरे बचि नहि पबै छै जेना दोसर दोसर राज्य मे देखै छियै जे फसल बचबैके लेल जे छै से व्यवस्था कयल छै ओ व्यवस्था हमरा सबके पास छैहो नहि आओर सरकारो नहि दै छथिन आओर हमरा सबके फसलके जेना अखन नीलगाय जे भेल से पूरा जाकऽ चरि गेल ओ कोनो काजके नहि रहै छै आलू रोपलहुॅं तऽ दिनमे किसान देखलक रातिमे के किसान जा पबै छै किएकि एहिठुमका किसानके ओतेक खेत नहि छै किनको दू बीघा चारि बीघा छैहे तऽ आब दस कट्ठा पाँच कट्ठा ओतऽ सात कट्ठा ओतऽ तऽ कतऽ कतऽ किसान व्यवस्था करतै परिवारमे अगर चारि गोटा छथिनो तऽ कोन कोन खेतके आरि परमे जाकऽ जे छै से अहाँके नुकसानके जे छै से जाकऽ रोकतै तऽ तैं हुनकर सबके जे छै से फसल क्षतिके एतऽ बहुत भयंकर दिक्कतदारी छै जे जानवर सब अहाँके ढङ्गसँ जे छै से ओकरा खाय जाइ छै बर्बाद कऽ दै छै जकरा सरकारके तरफसँ कोनो व्यवस्था नहि छै लोकल किसान सब जहन नीलगाय सबके भगबैयो चाहै छथिन या सुगर सबके तऽ एहि बाधसँ भगा कऽ ओहि बाध देलैथ आ ओहि बाधसँ भगा कऽ ओहि बाध देलैथ फेर पुनः ओ जे छै से दिन मे भगा कऽ हमसब इम्हर सँ उम्हर देलहुॅं फेर ओ साँझमे जे छै से घुरि फिर कऽ हमरे सभके ओहिठाम चलि अबै छथिन किछु तार फार देलो जाइ छै तऽ बिजली बला तार एहि दुआरे नहि देल जाइ छै जे माल जालके सङ्ग सङ्ग जे छै से अपन निजी जे लोक माल जाल पोसने छथिन तकरो नोकसान छै पब्लिकोके नोकसान छै बहुत जगह जे छै से किछु किछु आम चोराय नुकाय कऽ बिजलीके तारके व्यवस्था दै छथिन तऽ ओहिमे किछु पब्लिकोके कतौ कतौ जे छै से मरि जाइ छै जाहिके जे छै से बादमे बहुत भयङ्कर दिक्कतदारीके सामना करऽ पड़ै छै तैं एहिठमा जे छै से फसल बचबैके लेल सरकारके तरफसँ कोनो प्राबधान नहि छै हमसब अपने जेना तेना दस आदमी बीस आदमी मिलकऽ जे छै से ओकर रक्षा करै छियै एहिपर सरकारके ध्यान देल जाय जे आखिर एहि फसलके एहि जानवर सबके जे छै से केना मतलब जे छै से कतौ जङ्गली बिभागमे एकरा छोड़ल जाय किसानके एकरा से बचाएल जाय आओर दोसर जे भी नया वृक्ष लगाएल जाइ छै ओकरा निलगाय सब जे छै से उपद्रव नीक जकाँ करै छथिन जकरा बर्बादी क्षति किसान कऽ बहुत पैघ होइ छै